हेलो हेलो आप कौन हम आपके एरिया में आए हुए हैं बिहार हमें घूमना है पता ही नहीं आपके कहाँ पर है

पटना हाँ

घूमेंगे हम तो नहीं करते हैं कुछ बिहार में क्या क्या चीज़ है आपलोग को आइडिया है तो बताइएगा तब ना घूम

हाज़ीपुर का पुल अएँ

हाज़ीपुर सुने हैं कि भारत बिहार का सबसे बड़ा मेला सोनपुर में